मां पंहिंजे वीमा खे रिन्यू करण जे लाइ आई आहियां ऐं वीमां दस्तावेज डिजीटल कापीअ जी ज़रूरत हिते पए थी त मां पंहिंजा दस्तावेज जेके हुया उहे घर में ई विसारे आई आहियां त हाणे मां उहे दस्तावेजु कीअं एॾे हिननि खे जमा कयां त मां ईअं थी कयां त मां पंहिंजे पाड़े वारी भेण खे ई थी चवां पई मैसेज थी कयांस पई त मां वॉइस मैसेज थी करे छॾियांसि उहो ॾिसी करे ज़रूर मुंहिंजी मदद कंदी भेण खुशाली हिकिड़ो कम कर मां हिते वीमां करण रिन्यू कराइण जे लाइ आई आहियां पर मां पंहिंजा दस्तावेज घर में भुलिजी वई आहियां त तूं मूंखे डिजीलॉकर कीअं आपरेट कबो आहे मूंखे ॿुधाए त मां डिजीलाकर मां उहे पंहिंजा दस्तावेज कढी करे हिते जमां करे सघां हा न इहा मुंहिंजी गुजारिश अथई हा न हीअ मुंहिंजी मदद कर डिजीलाकर जंहिंखे आपरेट करण जो तरीक़ो मूंखे ॿुधाए ठीकु आहे भेण धन्यवादु